तुमी तुमच्या फेमिली बद्दल कितें उलोवपी आमी आतां तीन तीग जाणां भावंडां म्हणजे की आमी दोन भाव एक भयण अशें आमची फेमिली एक गरीब परिस्थितीन वयर सरल्या आमी म्हणजे की पयशे ना अशे म्हणजे जे जोडटात तें आमी खातात बापूय आमकां आवय जोडटा ते आमचे दिसाक जोडटा ते आमी दिसाक मोडटा जाले तें कांय ना आनी सांगपाचे म्हळ्यार तुमकां एक आमी जशे वयर सरल्यात म्हणजे की म्हणजे आमच्या फ्रेंड सर्कल आमकां ताणी सपोर्ट केला जावं शेजाऱ्यान सपोर्ट केला जावं वयर सरपाक म्हणजे की मदत करताले आमी तशे लोकांक मदत करताले आमी जशे लोकांक मदत करताले तशें आमकां ते लोक मदत करताले आनी कितें जाता आमी खेळटाले सगळे भावंडां भावंडा आमचो बरो मोग आसलो आमचो म्हणजे खंय खेळपाक गेले सारके तिगूय दोगूय आमी वांगडा वयताले दोगूय भाव भाव भयण घरा आइक आमच्या हेल्प करताली जावं आयदनां घांसपाक जावं आनी कितें करपाक